जो बैलगाड़ी से हम एक ग्रामीण क्षेत्र से जो हम बैलगाड़ी का यूज करते थे पहले इतना जो साधन था यह इतना यह चीज़ थी नहीं कि हम मोटरसाइकिल बस से चल सके तो पहले जनरेसन में क्या था बैलगाड़ी से हम लोग सफ़र करते थे कहीं आते जाते थे तो बैलगाड़ी से ही आते जाते थे कोई भी छोटा सा काम हो या खेत का हो कहीं जाने का हो तो बैलगाड़ी का ही द्वारा हम लोग उपयोग करते थे इस तरह से हम लोग आते जाते थे अपना कार्य करते थे इस तरह से बैलगाड़ी का उपयोग होता रहता था और जो बकरी है बकरी की हम ग्रामीण क्षेत्र से वह करते हैं बिलॉन्ग करते हैं तो बकरी है जो है कि आपस में कभी कभी क्या होता था कि लड़ाई करते थे बकरियों बकरे में तो काफ़ी ऐसी लड़ाई करते थे ऐसा लगता था एक दूसरे की जान ले लेंगे और इन दोनों में काफ़ी डिस्टर्ब होते थे कि एक दूसरे को परेशान भी करते रहते थे कि कि इन लोग ऐसा न हो जाए कि उन लोगों की मृत्यु हो जाए तो इन लोग में देखभाल करने के लिए आना पड़ता था जो जाते थे छुड़ाने के लिए उन लोगों को भी वह लोग दौड़ा देते थे मारने के लिए तो इन लोगों से बचने के लिए हम लोग अलग अलग जैसे कि बांध दे फ़िर भी लड़ाई करते रहते थे बच्चे को मारते रहते थे ऐसी इन लोगों की लड़ाई होती रहती है तो हम लोग हमेशा इन लोगों को बचाने के लिए अलग अलग वह करना पड़ता था और मुर्गे के मुर्गे हमेशा एक क्या करते थे जब ही हम लोग पालते थे तो अलग अलग उन लोगों को घर में रखते थे तो कभी ऐसे जो हम लोग दाना डालते खाने के लिए तो उन लोगों में ऐसा मार होने लगता था तो कभी कभी ऐसा हमने देखा है दृश्य कि वह जब लड़ते थे तो केश पकड़कर लड़ते थे अधिकतर तो ऐसा हो जाता था मोमेंट आ जाता था कि वह लड़ते लड़ते एकदम में एक दूसरे को इस खून के प्यासे हो जाएँगे अब मर जाएँगे तो हम लोग जब भी जाते थे उन लोगों को छुड़ाने के लिए तो उल्टा हम लोग को दौड़ा लेते थे काटने के लिए तो ऐसे ऐसे हम लोगों ने देखा जो तो उन लोगों को अलग अलग घर हम लोग बनाकर दरबे जो हम लोग बोलते हैं गाँव में ग्रामीण मिलाके करते हैं अलग अलग करके उन लोगों को कर दे ताकि वो लोग चारा डाल दे खाने लग जाए इस तरह के हमने एक घटना जो है देख देखी है और जानवरों में ऐसा ऐसा बर्ताव आता रहता है कि ताकि हम लोग इस तरह के से इन लोग से बचाए जो इस तरह से अलग अलग पहले इतनी सारी सुविधाएँ नहीं रहती थी इतना यह जो इलाका है ग्रामीण में उतना विकास डेवलप नहीं होता रहता था जो आज तो इस तरह से इस प्रकार से बहुत सारी घटनाएँ होती रहती थी हमने जो देखा अभी यह चीज़ तो इस तरीके से हम लोग अपना कार्य करते हैं ताकि एक दूसरे से बचाव रखें और इस चीज़ से अपना सुधार करें ताकि यह चीज़ न हो पाए और अपना